مجھے ریئل ٹی وی میں ٹریزٹی شو بہت پسند ہے بگ باس اس کی خاص بات یہ ہے کہ لوگ اپنے دور سے الگ ایک گھر میں رہتے ہیں مختلف لوگوں کے مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اس سے ان کی حقیقت ان کا نیچر کہ وہ حقیقت میں کیسے ہیں یہ سب کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اصل زندگی میں کیسے ہیں اور ٹی وی پہ کیسے دکھتے ہیں